میں اپنے کسی بھی سفر سے پہلے مکمل منصوبہ بندی کرتا ہوں میں پہلے سے ہی راستہ موسم اور قیام کے معلومات لے لیتا ہوں گاڑی چیک کرتا ہوں ضروری سامان ساتھ رکھتا ہوں اور ڈیجیٹل ایپ جیسے گوگل ایپ سے بھی مدد لیتا ہوں تاکہ سفر محفوظ اور آرام دہ ہو